तेरो हुमण गांवठी अळमी खतखतें सुंगटाचें डागर मणगतें साकरभात गोडशें तिसऱ्यांचें सुखें शाकुती सुंगटाची किसमूर सवराक बरिल्ल्यो माणक्यो वरण रशाद बांगडो दाळ बांगड्याची उमेती पातोळी सान्नां नाचण्याची कापां दुदाणें फोव सूजी तवसळी मुंगाचे घाटी आंबट्याचे कोळे मुटल्यो अणसाचें सासव शिरवळ्यो उकडे शीत ताल्याचे आंबट तीक कुल्ल्यांचे सुकें पोळी चिकन काफ्रियेल कांकणा काजूची फेणी